जय झूलेलाल भाऊ भाऊ मां नईं नईं आहीं आहियां मुम्बईअ में थोरा मन्दर टिकाणा मूंखे ॾिसिणा हुआ ॿुधो आहे ॾाढा सुठा मन्दर आहिनि हिते टे चारि मन्दर ॾिसण पसन्दि कन्दमि थी वेन्दा हिकु ॾींहुं में टे चारि मन्दिर घुमाए सघन्दव ॿ टे कलाक ॿ टे कलाकनि में थी वेन्दो पंज कलाक लॻंदा थोरा परे परे हूंदा आहिनि शायदि अच्छा चयनि पन्जनि मन्दर ॾेखारण जो चार्ज घणो वठंदव ॿ हज़ार भाऊ ॿ हज़ार त जाम आहिनि कुझु ॾिसो वाजिबी वठो जेको हुजेव सोरहां सत्रहां सौ ताईं कयो हा हा हा बराबरि पर ॾिसो मूंखे विच में वरी पोइ खाधो वाधो बि खाइण लाइ टाईम लॻाईंदीमांव किथे खाधो खाइण लाइ बीहिणो पवन्दो दादा तव्हांखे छा आहे दादा असां हलिन्दासि मन्दर ॾिसन्दा वरी मंझंदि जी मानीअ जो बि टाईम थी वेन्दो त तॾहिं महिल खाधे जो बि सोचिणो पवन्दो उहो चई छॾियां वरी तव्हां चईंदव त मां खाधो खाइण लाइ न बीहन्दसि न काई न न कोई सुठो नंढो ई भली कोई हुजे थोरो खाधो बई खाइबो मंझंदि जो हले हले उते मांसाहारी खाधो त ना आहे न दादा हा छा आहे मां शाकाहारी आहियां त मां शाकाहारी खाधो खाइण पसन्दि कन्दमि हले भली वड़ा पाव हुजे ॿियो बि कुझु हुजे हलंदो जीअं खाधो जिते सुठो हुजे त तव्हां पको उणिवीह सौ ई वठंदव घटि न वठंदव ठीकु आहे तव्हांजो नम्बर इहो ई आहे न हिन ते मां फ़ोन करे चयांव थी ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे मैसेज करे छॾींदीमांव न त फ़ोन करे ॿुधाए छॾींदीमांव भई एतिरे बजे खां निकिरिबो ऐं चारि पंज कलाक चयो था न लॻी वेन्दा हा मन्दर भई जीअं ॾिसण वटां हुजनि ॿाहिरां आहीं आहियां त दिलि ख़ुशि थिए कि भई सभु मन्दर ॾिठा ठीकु आहे ठीकु आहे दादा जय झूलेलाल